यू पी एस सी परीक्षा में तो पहले से अब ज़्यादा आसानी हो गई है और पहले तो यू पी एस सी की परीक्षा तो हमारी समझ से बहुत अमीर लोग देते थे और बैठते थे क्योंकि पहले के ज़माने में यू पी एस सी का नाम तो बहुत लोग कम जानते थे और कम क्या था जैसे था जैसे कि आज ऐसे शहरी एरिया में तो ज़्यादा इसका मतलब वह था कि हाँ यू पी एस सी है या भर्ती है यह भर्ती आती है इसका यह काम है और हमारे ग्रामीण अन्चल में तो देखा जाए तो बहुत लोग जानते ही नहीं थे कि यू पी एस सी क्या है और यू पी लोग यह लोग कैसे क्या है कर रहे हैं कैसे क्या है सिस्टम बहुत लोग नहीं जानते थे अब तो बहुत चीज़ें हो गई हैं यू पी एस सी में समाचार के माध्यम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अब तो हर गाँव में हर शहर में छोटी छोटी और बड़ी बड़ी संस्थाएँ अपना काम कर रही हैं अपना काम करने के बाद उनको प्रचार प्रसार कर रही हैं सफलता दिला रही हैं अब अब तो बहुत सारे लोग में काम कर रहे हैं और करते रहे हैं तैयारियाँ कर रहे हैं बहुत लोग हो भी रहे हैं अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने देखा है कि बहुत यू पी एस सी के भी बहुत से जो है इन्होंने जैसे तैयारियाँ कीं और सफलता भी मिली मैं कई लोग तैयारियाँ कर रहे हैं सफलता की तरफ़ बढ़ रहे हैं और कुछ लोग को हो भी गए हैं इसका यू पी एस सी में प्रतियोगिता परीक्षाओं में की तैयारियाँ अब बहुत हैं ऐसी कॉपी किताबें अच्छी अच्छी सी आ गई हैं बुकलेट आ गई हैं अच्छे टीचर आ गए हैं लैपटॉप के द्वारा हो गया है मोबाइल के द्वारा हो गया है कोचिन्गों के माध्यम से द्वारा हो गया है ऐसे कई जुगाड़ ऐसे कई लिन्क ऐसी कई कई चीज़ों का जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जानकारियाँ अब से आजकल मोबाइल पर है तो गूगल पर यूट्यूब पर अपना जो भी उसको जो कोई भी सर्च करोगे जिस सम्बन्धित में सर्च करोगे हर चीज़ आपको तुरन्त प्रोवाइड हो जाएगी तुरन्त मालूम हो जाएगी पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था यू पी एस सी का पहले का पढ़ाई का स्तर यह था कि हमारे यहाँ से तो लोग गाँव से ग्रामीण अँचल से बाहर जाते थे वहाँ रुकते थे रेन्ट पर रुकते थे और किराया ओराया अपना ले जाते थे कोई सँसाधन नहीं था कोई फ़ोन का माध्यम नहीं था कोई पढ़ाई लिखाई का स्रोत नहीं था ऐसे बहुत से जो है दिक्कतें आती थीं मगर उससे अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में बढ़ गई है जैसे तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोई अब दिक्कत नहीं रही है तैयारियों में कोई दिक्कत नहीं रही है बहुत लोग इस पढ़ तैयारियों को मतलब पढ़ रहे हैं और पढ़ पढ़ पढ़ने के बाद यह हुआ है सिस्टम की पढ़ाई के करने के बाद अपना लग भी गए हैं बहुत यू पी एस सी करने के बाद कहीं न कहीं सेटलमेन्ट भी हुए हैं बहुत लोग कर भी रहे हैं हमारे कई जानकारियों में हमने प्राप्त किया है कई जानकारियों में कि जो है कई सेक्टर के लोग लगे हुए भी हैं आज भी हमारे साथ कई लोग इस यू पी एस सी परीक्षाओं में टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाचार पत्र के माध्यम से कई और दूरसँचार सम्बन्ध के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से गूगल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं आगे पढ़ रहे हैं आगे लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि हाँ इस सेक्टर में अब बहुत सफलता है अच्छी अच्छी सँस्थाएँ हैं और पढ़ने के स्रोत हैं पढ़ने के सब स्रोत के साथ साथ बताने की भी स्रोत हैं और वह यू पी एस सी या बोर्ड्स पहले से अपेक्षा बहुत ही अच्छे हो गए हैं और सँस्थाओं के द्वारा भी कई सफलताएँ कई सम्बन्धित परेशानियों को दूर कर दिया गया है नजरअन्दाज़ कर दिया गया है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो जाएँ अच्छे से अच्छा का तैयारियाँ हो जाएँ कहीं कहीं अच्छे अच्छे टीचर भी सँस्थाएँ लगाकर रखी हैं जैसे कई सॉल्व हैं हो पा रहे हैं पहले से और अब में बहुत आराम भी हो गया है कई चीज़ों की अब बैठे बैठे जानकारियाँ मिल जाती थीं पहले यह था कि स्पेशल दुक़ानों पर जाओ तो वहीं से आपको बुक लो बुक लो बुक के माध्यम से ही आपको जो जानकारियाँ मिलती थीं वही मिलती थीं मगर अब ऐसा नहीं है अब यू पी एस सी तैयारी करने में बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा है समाचार मीडिया से भी मदद मिल जाती है समाचार मीडिया से कई बार न्यूज़ पेपरों में अपना वेकेन्सियाँ देखना अपना काम देखना किस सेक्टर में हमको करना है क्या तैयारियाँ हैं क्या कैसे माँग रहे हैं हर चीज़ यह सबकुछ मीडिया के माध्यम से जानकारियाँ मिल जाती हैं और कार्यक्रम चलता रहता है और कार्यक्रम चलने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा यह रहता है कि जो है कार्यक्रम चलने के बाद सिस्टम यह होता था कि जो है अपना समाचार माध्यम से कई चीज़ों का मिल मिलान भी हो जाता था और पहले यह था कि स्पेशल न्यूज़ पेपर आती थी अब तो सब मोबाइल भी लोगों के पास हो गए हैं लैपटॉप भी अधिक लोगों के पास हो गए हैं इन्टरनेट की भी अच्छी गाँव क्षेत्रों में सबको व्यवस्था हो गई है तो जिससे पढ़ाई का पहले से अब बहुत अच्छा स्कोप हो गया है हर चीज़ हर सब हब हर लोग सोच रहा है कि हम भी पढ़ लिखकर यह बन जाएँ वह बन जाएँ पहले ऐसा नहीं था पहले अलग सिस्टम था अब अलग सिस्टम है तो तैयारी भी कर रहे छात्रों की मदद भी की जा सकती है समाचार माध्यम से मदद की जाती है और भी कई सरकारी योजनाओं से हैं वह भी टेक्नोलॉजी से समाचार माध्यम से योजनाओं को बताया जाता है और किया जाता है बहुत अच्छा काम है अब यू पी एस सी की परीक्षा